हैलो अंजी अंजी अंजी अं कोई निं किराया जादै लेई गेदा तां उसी पुच्छनेआं अस ते पुच्छियै भी पुच्छनेआं की भई तू किराया की जादै लैता ते बदतमीजी करी आया तू अं अं अं नेईं नेईं उसी अस पुच्छनेआं तुस टेंशन निं लैओ ते कंप्लेन होर कुदै की करनी ऐ तुसें मेरे कश कीती ऐ ते ठीक गै कीती ऐ अं'ऊ पुच्छी लैन्नी आं इक्क बारी ढंगै दा ते भी उसगी तुआहीं जेह्ड़ा थुआढ़ा किराया बद्ध लैते दा होग ओह् बापस होई जाह्ग तुसेंगी नेईं ओह् अं अं कोई गल्ल निं माफी बी मंगाई ओड़ने आं अस भी ते औंदी ऐ गड्डी ते अंऊ पुच्छनी आं उसगी आं अ